एक नवजात शिशु के पहले वर्ष मे बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है जैसे कि उसे समय समय पर टीकाकरण होता रहे वह बीमारियों से दूर रहे उसके आस पास का जो वातावरण है वह साफ सुथरा व स्वच्छ रहे जो भी लोग उसे गोद मे उठाएँ वह अपने हाथों को पहले डेटोल से साफ़ करें व उसके कपड़े जो हैं तरीके से धूप मे सुखाए जाएँ जिससे कि उनके किटाणु मर जाएँ कपड़ों मे जो भी किटाणु लगे हों व समय समय पर डॉक्टर के पास ले जाकर उसका ध्यान रखना पड़ता है कि वह किसी भी तरीके की बीमारी के सम्पर्क में न आ सके